ऐसा ऐ बीर जेह्ड़ा दस्सन लग्गे आं न अस काउंसलिंग दे बारे च सुसाइड फार्मर कीऽ करदे न एग्रीकल्चर दे बारे च दस्सन लग्गे न तां उं'दी फैमली कदेही ऐ किस टाइप दी होंदी किस टाइप दी नेईं कि पैह्लें किस टाइप दी होंदी फिर बाद च किस टाइप दी होंदी एह्दे बारे दस्सना लग्गे तुसें गी फार्मर दी लाइफ इक बहोत ई अच्छी बी लाइफ होंदी ऐ होर बहोत बुरी बी लाइफ होंदी क्योंकि जेह्ड़ी फार्मर दी लाइफ होंदी बहोत जादा मैह्नत करना पौंदी ऐ क्योंकि में खुद फार्मर दा कम्म कीता ऐ मिगी खुद पता कि कि'न्ने जादा स्ट्रगल करना पेंदी ऐ सबैह्रे कि'न्ना जल्दी उठना पेंदा ऐ जिस टाइम बंदे सुत्ते होंदे उस टाइम जमीनै ई जाना पेंदा ऐ हर कम्म करना पेंदा ऐ फिर ओह्दे कोला बाद फसल दी बहोत जादा दिक्खना पेंदा ऐ कि आं भाई साढ़ी फसल कदें होई कदें नेईं होन सी किस टाइम किस दी जरूरत ऐ पानी दी जरूरत ऐ जां केह्दी हैल दी जरूरत ऐ कुछ बी होंदा ते बहोत इम्पोर्टेंट होंदा ऐ हर मतलब हर फसल आस्तै हर टाइम टाइम दा उस्सी कुछ ना कुछ जो दिंदे ओह् मिलना चाहिदा फिर ओह्दे कोला बाद च फार्मर दी गल्ल करगे हून सुसाइड गी तुस कु'त्थें सुसाइड ओह् ते हर इक बंदे करदे न ओह् एह्दी बजह एह् ऐ कि बहोत बड्डा इश्यू ऐ फार्मर दी लाइफ च क्योंकि ओह् एह् जेहड़े बी बंदे सुसाइड करदे ओह्दी पर ओह्दी कि प्रॉब्लम होंदी क्योंकि केईं ने बंदे लोन लै दा होंदा केईं कुछ कि'नें मतलब इ'न्नी जादे मैह्नत करने दे बावजूद बी फिर बी उ'नें कुछ हासिल निं होंदा ऐ जि'यां कुछ फ्लड आ गेआ फ्लड दी बजह् कन्नै उं'दी फसल बरबाद हो गेई ऐ कुछ बी हो गेआ जां कुछ होर कुछ बारिश दी बजह कन्नै बारिश दी बजह कन्नै जेह्ड़ी फसल होर बरबाद होआ दी कुछ तूफान बगैरा कुछ बी चलेया ओह्दी उ'नें कुछ उं'दे उप्पर ना एक्शन लैता जन्दा ना कुछ फिर ना ओह् करना होंदा ऐ ना गौरमेंट पैहे दिन्दी बापस ना कुछ ओह् होर होंदा ऐ जेहड़ा लोन होंदा ओह् बी निं मकाई सकदे हैन अगर फार्मर ने कुछ बी लांदा ऐ सब्जी सुब्जी बगैरा कुछ बी जो बी फसल उगांदा ऐ होर ओह्दा अच्छा रेट निं मिलदा उ'नें ते जो बी मिलना चाहिदा जि'न्नी उं'दी मैह्नत हुंदी ऐ ओह् जेहड़ा ओह् मिलना चाहिदा पर ओह् उ'नें गी मिली निं सकदा ऐ क्योंकि उ'नें इ'न्नी जादा मैह्नत कीती दी होंदी ऐ इ'न्नी जादे मैह्नत करने दे बाबजूद बी फिर बी उ'नें अच्छा पैहा निं लभदा ऐ कुसै बारी फसल बरबाद हो जंदी ऐ ते उ'नें ई कोई गौरमेंट कोई कुछ हैनी दिन्दी ऐ की जेह्दी बजह् कन्नै आं भाई उ'नें बी कुछ फायदा होऐ उं'दी बी मैह्नत दा मतलब फल मिलै एह् जेहा कोई साधन निं दिन्दी ऐ फिर ओह्दे कोला बाच जेह्ड़ा ओह् ऐ उ'नें ई जेह्ड़ा ओह् ऐ चल चल फसल ठीक बी होगी उस साल दा ओह्दा रेट निं जन्दा ठीक के हा भाई एह् इ'न्ने रेट दी ओह् निं फायदा ओह् निं दिक्खदी गौरमेंट की हा भाई इं'दे कोल घट्ट रेट कन्नै खरीदो होर जि'न्ना बी फायदा होग ओह् गौरमेंट गी होग एह् सोचदे न ते एह्दी बजह कन्नै बहोत जादे प्रॉब्लम आंदी ऐ किसान गी उं'दी फैमली दे बारे च गल्ल करै तां फैमली दे बारे च मतलब उप डाउन चलदा ही रैहंदा ऐ फिर गरीब गी जन्दी ऐ अमीर गी जंदी ऐ एह् चक्कर रैहंदा ऐ मतलब इक जि'यां पैहा रैहंदा ना की जेह्ड़ा जॉब आह्ला बंदा ना ते उ'नें ई पता होंदा कि साढ़ी म्हीने म्हीने पे आनी ई आनी ऐ होर इ'न्नी आनी ऐ उ'नें ई एह् भरोसा निं होंदा ऐ किसान गी कि आं भाई साढ़ा इ'न्ना पैहा आह्ग जां इ'न्ना नेईं आह्ग उ'नें जिस टाइम तक सब्जी जां कुछ बी उं'दी फसल ऐ जेह्ड़ी उ'नें ओह् ही डिस्ट्रीब्यूट निं होई कूदै ते उ'नें कोई साधन नि होंदा ऐ वैसा